आं काकी हांव बरें आसा तूं कशी आसा जाले म्हाका दोन तीन दिस येयल्यार फ्रँडाक घेवन येयल्ले गे भोंवपाक खंय ना म्हाका बीच भोंवपाक जाय आसले पूण हांगा खंय खंय बीच आसा ते खबर ना फेमस शे हय हय शिरदोना आं थंय गोवा वेला फुडें हें नाका थंय आनीक खंय ना हां थंय थंय थंय तो पणजे म्हणटा तो दोनापावल फुडें फाटीं पयता पयता बु फ्रँडाक विचारता हां काकी थँक्यू हां